जी बोलिए जी हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ आप कहाँ से बोल रहे हैं जी जी जी हाँ हाँ और सब बताइए आप लोग का उधर रोड कैसी है गली मोहल्ला कैसा है जी यह हमलोगों का इधर तो कुछ भाग पहाड़ी है कुछ भाग समतल जमीन है तो रोड यहाँ की अच्छी है हाँ जो भी है समतल जमीन में समतल जमीन में जो है रोड अच्छी है और पहाड़ी इलाका में कहीं कहीं नहीं बनी है असुविधा होती है पर्यटक सबको जाने में तो वहाँ जो है रोड को मतलब जो है बनाने की प्रक्रिया काम चल रहा है यहाँ पर कहीं टूरिस्ट सबको जाना होता है तो वहाँ पहाड़ पर जाते हैं तो जाने में कठिनाई होती है तो उसको लेवल में मतलब करके जो है न तो उसको सही किया जा रहा है यहाँ का माहौल अच्छा है सुहाना मौसम रहता है रोड वग़ैरह में कोई दिक्कत नहीं है गली गली भी गली गली में भी व्यवस्था अच्छी है रोड की हाँ लेकिन यहाँ तो यहाँ रोड रोड बनवाने में तो काफी ज़्यादा खर्च आ जाता है क्योंकि रोड को रोड को तोड़ना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्र को उसके बाद जो है तो तोड़ करके फिर उसको समतल बनाना पड़ता है अगर ज़्यादा ढलान होता है तो बाहर से भी सबको भी बुलाना पड़ता है किस तरीके से बनाना पड़ेगा इन्जीनियर सबको भी बुलाना पड़ता है ताकि कोई नुकसान न हो

तो आइए कभी इधर घूमने के लिए जी जी जी थैन्क यू